हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल मां रामचंद वाडो पियो ॻाल्हायां हा कमु मिलियो आहे हिकिड़ो सुठो त थोरो ल लकिड़ियूं खपंदियूं पर खपंदी साॻवान में ऐं सुकलु मालु खपंदो अघु त हाणे थोरो घणो मूंखे बि ख़बरु आहे थोरो घणो वधीक हूंदो पर शइ सुठी हुजे ऐं कोशिशि करे इहो हुजे त लकिड़े में ॻंढि न हुजे

अछा अछा मूंखे त हिकिड़ो पलंग ठाहिणा आहिनि डाइनिंग टेबल जो आहे ऐं ॿियो थोरा शोकेस शोकेस आहिनि पर हुन में लकिड़े ते फ़िगर विगर बराबरु हुअणु खपे लकिड़ो मां पंहिंजो अची करे चैक कंदुसि ऐं उन में अघ जी मूंखे चिंता नाहे त मूंखे मालु बि मां पंहिंजे हिसाब सां ॾिसी करे वठंदुसि ऐं जेको आहे पूरी तरह साॻवान खपे ठीकु आहे त मूंखे घट में घटि ॿ ॿ सौ फ़ुट खनि खपंदो ॿ सौ फ़ुट खनि पहिरीं खपंदो ऐं उनखां पोइ बि मां सम्झां थो त सौ खनि फ़ुट ॿियो खपंदो न हुअ उहो स्पेशल मालु माना ॿियो घुराईंदा अछा

सभु हा बराबरु आहे ऐं पंहिंजो हिन में माल सुकलु खपे मां वरी तव्हांखे चवां थो मूंखे मालु सुकलु खपंदो हिकदमि बराबरु हींअर अघु कहिड़ो पियो थो हले माल जो बारहां सौ रुपया हिन में कुझु छा कुझु डिस्काउंट डिस्काउंट करे सघंदा बराबरु आहे ऐं मालु किथे पियो आहे न न मूंखे मूंखे आसाम आसाम जो टीक खपे आसाम जो साॻु खपे अछा ठीकु आहे त पंहिंजो मां कॾहिं अचां तव्हां वटि कॾहिं तव्हांखे ठीकु लगंदो केॾी महिल अचां हा हा मां अचां उनखां अॻु तव्हां ख़ाली जेको डिस्काउंट अथव लास्ट में लास्ट मूंखे केतिरो करे सघंदा उन में उहो मूंखे तव्हां कढी रखिजो ऐं एस्टीमेट ठाहे रखिजो टे सौ फ़ुट जी ठाहे रखो तव्हां एस्टीमेशन हलो ठीकु आहे दादा जय झूलेलाल